साढ़े जम्मू न इक बड़ी गै शैल जगह् ऐ जगह् ऐ तुस इत्थुं जाओ न जम्मू तो जम्मू तो तुस जाओ ते किश्तबाड़ ते अग्गें आंदा गुलाबगढ़ गुलाबगढ़ दे उप्परूं रस्ता चलदा मचेल ओह् मचेल जाओ उत्थें सीन बड़े शैल ते दिखदे सूरज डुब्बने आह्ले बी ते सूरज उग्गने आह्ले बी इ'न्ने शैल सीन न ओह् दस्सी बी नी सकदे कि'यां कि'यां सीन न ओह् जियां सूरज चढ़दा ऐ ते उत्थें इक सबले पैहले सारें कोला पैह्लें इक आंदा प्हाड़ प्हाड़ दा नांऽ ऐ काला प्हाड़ उत्थें न साढ़ी जो अस सुरमा पान्ने न कुड़ियां ओह् सुरमा बनदा उद्धर ओह् सुरमा जदूं सूरज उग्गदा ना उत्थूं चढ़दा ते ओह् जदूं ओह्दी ओह्दी रोशनी उत्थें पौंदी ना ते ओह् इन्ना शैल चमकदा ऐ प्हाड़ इ'यां लगदा जियां इ'यां लगदा जियां दिक्खो इ'न्ना बड्डा शैल दिख लगदा ऐ ओह् फिर उत्थों अग्गें थोह्ड़ी जाओ तुस ते छड़े खेत्तर न खेत्तर ते खेत्तरों खेत्तरें च तुस निकलो ते सूरज होर थोह्ड़ा उप्पर दिख दखोंदा ऐ जदूं उप्पर दखोंदा ते ओह् बेचारा इन्ना सूरज भगवान जी इ'न्ने सुन्दर दखोंदे न ओह् सीन दिक्खने आह्ला सीन फिर उसदे उप्पर थोह्ड़ा जाओ ते दरिया कन्नै कन्नै बगदा ऐ उत्थे ते बड्डे बड्डे पत्थर न दरिया बगदा ऐ उन पत्थरें पर पानी सुट्टो दा ते ओह् पानी दी जो फौहार ऐ साढ़े उप्पर पौंदी असें कंंढै कंढै कंढै कंढै अस चलदे रौंह्दे न फिर इक होर गल्ल उत्थें बड़ी शैल ऐ उत्थें न बिच्च इक दरिया आंदा दरिया दे कंढै न थोह्ड़ी हारी रेत आह्ला जगह ऐ जियां साढ़ी बीच बूच होंदे नी गोवा शोवा आह्ली जगह् उत्थें आह्ली साइड बी इत्थें बी इक आंदा ऐ ओह् जगह् बिच्च उत्थें न रेत होंदा ऐ साढ़ी साढ़ी रेत मिलदी उत्थें ते सूरज भगवान जी जब डुबदे ना उत्थें तो जदूं थल्लै थल्लै आंदे तो उत्थें अस ओह् रेत होर पानी अस दिखदे नी कन्नै ते कन्नै ओह् डुबदा ऐ ओह् इ'न्ना शैल नज़ारा इ'यां लगदा सोचो जियां अस कोई बड़ी शैल इक राजे बड़े महाराजे जेह् जैसे बड़े महाराजा कृष्ण भगवान दी नगरी दोआरका जी उत्थें इ'यां लगदा कि अस ओह्दी नगरी च पुज्जे दे इन्ना शैल सीन ऐ ओह् अच्छा फिर उत्थूं फिर अस चलदे न अग्गें अग्गें चलदे चलदे पुज्जदे अस फिर फौहारे मिलदे सानू रस्ते च गुच्छियां मिलदियां फिर इक खेत्तर आंदा ऐ खेत्तर इ'न्ना शैल ओह् नज़ारा ई अलग ऐ उत्थूं सूरज भगवान जी उगदे उत्थूं खेत्तर ऐ खेत्तरें दे फुल्ल इ'न्ने प्यारे लगदे न केह् आक्खो मन करदा ऐ बस इं'दे बिच्च गै अस रौह्चै फिर उत्थें अग्गैं जाइयै इक प्हाड़ ऐ प्हाड़ दे बिच्च इ कट्टे दा अपने आप ई भगवान बने दे न ओह् कटोए दा प्हाड़ ऐ होर इ'यां लगदी ढोलकी ऐ ठीक ऐ तो जियां हनुमान जी भगवान जी गुरज उठांदे नी उआं लगदी ओह् ते ओह् लगदे कन्नै ढोलकी ऐ ओह् इ'यां प्यारा लगदा ऐ ओह् ढोलकी जेही लगदी कि इ'यां ढोलकी उप्पर ओह् अपने आप ई बनी दी ऐ ते जदूं ओह्दे उप्पर पुजदी ऐ रोशनी सूरज भगवान दी ओह् अलग ई दिखदा ऐ तुसें दस्सी बी में तुसेंगी दस्सी बी नी सकदी ओह् कि'यां लगदा ऐ ओह् बी नज़ारा बड़ा शैल लभदा फिर अग्गें जाओ ते इक पुल ऐ पुल ऐ ते भगवान जी उत्थूं अपनी रोशनी छोड़दे न उत्थूं इक पुल ऐ लकड़ी दा पुल ऐ उत्थूं दरिया बगा दा उत्थूं ओह् पुल ऐ पुल दी हवा दरिया हवा ते कन्नै पानी दा जो नजारा ऐ उसदे ओह्दे कन्नै ओह् पुल हल्का हल्का अपने आप झुलदा इन्ना शैल झुलदा ऐ ओह् ओह्दे उप्पर चलदे चलदे चलदे चलदे तुस मतलब में फोटोग्राफी कीती उत्थें बड़ी शैल लग्गी मिगी अवा ओह् अपने आप हिलदा रौंह्दा ओह् ते लोक उत्थें हौले हौले पैर निक्के निक्के पैर रक्खी रक्खी रक्खी रक्खी उसी पार करदे ओह् बी शैल बड़ा नज़ारा ऐ फिर तुस ओह्दे उप्पर थोह्ड़ी होर उप्पर आई जाओ ते उद्धर इक पत्थर तुसें बड़े बड़े पत्थर मिलदे न ओह् पत्थर इयां आपस च जुड़े दे जियां लग्गा दा लगदा जियां प्हाड़ न पर ओह् प्हाड़ नी ऐ ओह् पत्थर ऐ बड़े बड़े पत्थर होई गे ओह् पर उस्सै पत्थरें गी पार करियै जाना पर ओह् न सूरज भगवान दी उत्थै रोशनी पवै ते इ'यां लगदा ऐ प्हाड़ दे उप्पर पसीना आए दा पर होंदा कुछ नी पसीना पसूना कुछ नी ऐ ओह् पर ओह् इ'न्नी ओह्दी रंगत निकलदी ऐ इ'यां लगदा पता नी किन्ने बड्डे एह् प्हाड़ न पर ओह् प्हाड़ गी शाइन इ'न्नी ऐ हून तुस दिक्खो ना ओह्दी रंगत प्हाड़ें दी दिक्खी दिक्खी बस मन बड़ा ई खुश शैल करदा ऐ मन करदा बस इसी दिखदे रवो ओह् नज़ारा ई अलग ऐ पर साढ़ी जम्मू दी खूबसूरती जो ऐ लोग आखदे न जम्मू दी खूबसूरती बड़ी शैल ऐ ताईं लोग आखदे जम्मू दी कुड़ी बी बाह्र ई लेई जानी अपने कन्नै ओह् कि'यां की की आखदे इ'यां आखदे साढ़े जम्मू दी जो शान ऐ ब्यूटी ऐ जो इत्थें ओह् बड़ी अलग ऐ फिर तुस दिक्खो प्हाड़ें गी प्हाड़ उत्थें अपने आप खेत्तर उत्थें मक्की दे खेत्तर बी मिलदे फिर उत्थै जाओ ते फिर होर बी होर बी बड़ा कुछ मिलदा ऐ उद्धर फिर थोह्ड़ी होर उप्पर जाओ ते उत्थे प्हाड़ बी न प्हाड़ें दे कन्नै कन्नै कन्नै कन्नै इक दरिया ऐ फिर थोह्ड़ा होर उप्पर जन जाओ ते होर सीन इक होर सीन बड़ा शैल ऐ उत्थै इक प्हाड़ ऐ प्हाड़ दे बिच्च ई इक दो दरेआ न पर ओह् दरेआ अलग अलग आंदे न अलग अलग जगह् च ते उत्थें संगम होंदा ऐ ओह् तुस दिक्खो इक इक इक तरफ नीला पानी ते इक तरफ हल्का पानी सैल्ला हल्का ते दुई तरफ दूआ ओह् त्रै पानी जदूं कट्ठे मिलदे न ओह् इयां लगदा पता नी केह् ऐ एह् ओह् सीन दिक्खी दिक्खियै इन्ना मन खुश होंदा ऐ केह् आक्खना पुच्छो नी तुस किन्ना मन खुश होंदा फिर तुस होर अग्गें जाओ ते तुस मचेल ग्रांऽ पुज्जी जंदे ओ जदूं तुस ग्रांऽ पुज्जी जंदे ओ ते ग्रांऽ च तुस दिक्खो बिच्च इक प्हाड़ ऐ प्हाड़ें उप्पर माता रानी ऐ ते ओह्दे कन्नै सामनै इक प्हाड़ ऐ प्हाड़ उप्पर भगवान शिवजी दे लोग आखदे न पर लोग दिखदे बी नी ओह् सीन अक्खें कोला अक्खें कोला अग्गें जंदा ई नी ऐ ओह् सीन ऐ उत्थें भगवान जी शिवजी भगवान जी इयां लगदा जियां भगवान भगवान जी डांस करा दे कदें नच्चा ने कदें रोआ दे कदें बैठा दे कदें खेला दे कदें उट्ठा दे इ'यां ओह् अकृतियां बनदियां न ओह् बा प्हाड़ ऐ बस कुछ नी ओह्दे उप्पर छड़ा प्हाड़ ऐ प्हाड़ उप्पर इक ओह्दे सामनै ओह् जित्थेंं मचेल अस जांदे मूर्ती ऐ मूर्ती दे बिल्कुल सामनै इक प्हाड़ ऐ प्हाड़ै उप्पर अपने आप ई शेर बने दा अपने आप उसी कुसै ने नी बनाए दा कोई ओह्दे उत्थें कलाकारी नी ऐ अपने आप कुदरती ओह् ओह् दिक्खी दिक्खी इन्ना खुश मन खुश होंदा ऐ बस अक्खें उक्खें लगदा कि इसी दिखदे र'वो शेर अपने आप बने दा अच्छा तुस पिच्छें आओ ते पिच्छें दिक्खो तुस ते उत्थें अपने आप ई चौबी घैंटे अस आखने नी सत्त रंगी रेनबो जिसी आखदे न लोग ते सत्त रंगी ओह् सत्त रंगी अपने आप ई बने दा ऐ कोई ओह् निं ऐ लोग आखदे बरखा होए पानी होए हवा चुल्ला दी होए तां किट्ठे बनदा ऐ मतलब रेनबो जिसी अस रेनबो आखदे साढ़ी हिन्दी भाशा च डोगरी नी इंग्लिश भाशा च आखदे रेनबो पर साढ़ी भाशा च आखदे सत्त रंगी ओह् सत्त रंगी उत्थें दिक्खने इ'न्ना शैल नज़ारा लगदा ऐ ओह् नज़ारा कदें नी भुलदा ठीक ओह् नज़ारा ते ऐ ई ऐ कुदरती नज़ारा ते ऐ फिर उस नज़ारे च इक होर मज़ा आंदा हैलीकैप्टर जदूं उत्थूं उठदा फिर उत्थूं जाओ ते जदूं हैलीकैप्टर उप्पर चढ़दा ते ओह् जो उप्पर चढ़दा फिर ओह् जदूं उप्पर जांदा ऐ ते सूरज डुब्बा दा होना जां उप्पर चढ़ा दा होना ते अदूं रेत ऐ ओह् इन्नी जोरी हवा चुलदी न ते ओह् जदूं जोरै दी हवा झुल्लदी इ'यां लगदा जियां धरती दे उप्पर कुछ ऐ पेदा उसी हटाए हटाई ओड़ेआ माता रानी ने जां कुसै ने ओह् हटाई उठाई ओड़ेआ ते ऐ ओह् ज्हाज दी हवा कन्नै होंदा पर ओह् नज़ारा जो ऐ न ओह् दिक्खी दिक्खी इ'न्ना मन खुश होंदा ऐ आक्खो नी मन करदा कि बस दिखदे र'वो ते दिखदे र'वो ते दिखदो र'वो बस साढ़ी नेचर इ'न्नी शैल ऐ इद्धर फिर तुस उत्थूं आओ ते हां तुस बटोत पुज्जी जाओ बटोत कन्नै तुस उत्थें आई जाओ पत्नीटाप ते पत्नीटाप बी इ'यां बड़े बड़े प्हाड़ दिक्खो तुस ते बदल इ'यां लगदा तुस प्हाड़ें दे बिच्च जो साढ़े बदल न ते बदलां दे बिच्च तुस अपनी गड्डी कड्ढा दे ओ इ'न्ने शैल ओह् नज़ारे न ओह् तुस दिक्खो ते थुआढ़ा मन ई इन्ना खुश होई जंदा साढ़े जम्मू बड़ी शैल बड़े बड़े शैल सीन न बस एह् ही साढ़ा कुछ इत्थें ऐ पर कंढी इलाकै जाओ ते उत्थें बी बड़े शैल सीन न ते पद्धरे इलाके आओ ते उत्थें बी बड़े शैल सीन साढ़े इद्धर सीन ई बड़े शैल न